میرے علاقے میں ہمیشہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان بھائی چارہ رہا ہے چاہے وہ تہوار ہوں شادی بیاہ کی تقریبات یا کوئی دکھ کی گھڑی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بزرگوں سے سنا ہے کہ پرانی نسلیں بھی ایک دوسرے کی ثقافت اور روایات کا احترام کرتی تھی آج بھی مختلف مذاہب اور ذاتوں کے لوگ امن اور ہم آہنگی سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں